माने आथिखालाव जेनबा बाहेराव थांनानै गेदेर सभाफोराव क्लाब जेनबा बेफोराव लोंला जाला खालामनायखौ माने गामिनि गामियाव थाग्रा सुबुंफोराहाय दोरोङारि माने हारिमु खान्थि नेम बायदियैहाय बिसोरो माखासे जिनिसखौ हमथानानै दोनो जाहाथे जेनबा हाबा हुखाफोराव जेनबा लोंला जाला खालामनो मोना लोंनाय जानायखौ बन्द' खालामनांगौ सादा बिरिफ्राव माने समाज समाज हारिमुखौ जों लाखिलांनांगौ बेफोरबायदिनो जेनबा गामियाव थाग्रा सुबुंफोराहाय माखासे हारिमु खान्थिफोरखौ दानानै दोनो बेफोरबायदियैनो बेफोर बेफोरबादियैनो बेफोरबादि माबाफोरखौहाय खान्थिफोरखौहाय हमथानानै लाखियो आरो